हांजी चओ चओ भेण हा चओ

चांवर त मां हा चओ चओ मां त भेण मां त भेण तव्हांखे चांवर उहेई मोकिलिया नी चांवर में का ॿियो कोई कंहिंजी शिकाइत मां की ॾिनी कोन्हे ऐं तव्हां में का गड़ॿड़ी हुंदी ईअर थी सघे थो त तव्हां गरम गरम टकायो घटि हूंदो ईअं क थी सघे थो चांवर मां उहेई मोकिलिया था माव ठीकु हा ठीक आ मां अॻियां हाणे अॻियां मां ध्यानु कंदुमि तव्हांखे शिकायतु जो मौक़ौ न ॾींदुमि ठीकु आहे ठीकु हा ठीकु न न ठीकु ठीकु मां हू उहो सुठो ई मोकिलींदोमाव ॿीअंर हरिओम